बागेंत पिकिल्ल्या फुलांचो फुलां जीं आसा तीं गुलाब म्हण शेवतीं रोजां धाल अशीं वेगवेगळीं पिकां आसा तर तीं देव देवाची पुजा करपाक वापरता वापरलीं वतात तशींच अशीं माळपाक वापरलीं वता जावं तीं बागेची शोभा वाडयता फुलां जीं आसा तीं तशेंच फळां जीं आसा तीं खाल्लीं वतात जावं पक्षी येवन खाता अशे खुबशे फळांचे हें जाता पुणून घराच्या सायडीक बाग आसप हें खूब म्हत्वाची बाब आसा कित्याक काय म्हटल्यार बागे बागेच्या वयल्यानूच घराचें सौंदर्य जें आसा तें वाडटा वाडटा कोणाचें लक्ष जावं केंद्रीत करतलें जाल्यार फुलां फळां जीं आसा तीं केंद्रीत करूंक शकता म्हणून बागेंत पिकिल्लीं फुलां जावं फळां जीं आसात तीं चड करून काडचीं न्हू